डोगरी जेह्ड़ी भाशा ऐ ओह् स्हाड़े जम्मुआ दी शान ऐ जेह्ड़े डोगरे न ओह् जानियै डो डोगरी दे पिच्छै जन्दे न ते डोगरी जेह्ड़ी ऐ ओह् स्हाड़े कल्चर ई ते जेह्ड़ी साढ़ी अडैन्टटी ई ऐ उसी इ'यां प्रभाव करदी के अगर अस डोगरे होइयै डोगरी नेईं बोलचै ते स्हाड़ै ताहीं किन्नी शर्म दी गल्ल ऐ स्हाड़े डोगरी कल्चर च डोगरी सूट आंदा अस डोगरी गीत गाने डोगरी नच्चने होर बी क़ाफी चीज़ां हैन जेह्ड़ियां डोगरे जेह्ड़े न करने न पर अज्जकल दे समें च डोगरी ज़ेह्ड़ी ऐ ओह् इन्नी नेईं अस मनन्ने हून अस इस्सै गल्लै पर दिक्खचै कि इन्ने डोगरी गीत नेईं हैन जिन्ने पंज़ाबी गीत न डोगरी फिल्मां नेईं बनदियां पंज़ाबी फिल्मां बनदियां तमिल दियां फिल्मां बनदियां ऐं लोग अंग्रेज़ी दियां फिल्मां दिखदे लोग हिन्दी फिल्मां दिखदे पर सानूं अस डोगरे अस डोगरी दियां फिल्मां नेईं दिक्खने बल्कि सानू डोगरी उप्पर नाज़ होना चाहिदा सानू सारें कन्नै डोगरी बोलनी चाहिदी हून अज्जकल तुस दिक्खो कि अगर अस कुदै बी सर्च करचै हिन्दी सर्च करचै हिन्दी च आई जन्दा अंग्रेजी च सर्च करचै अंग्रेजी च आई जन्दा बा डोगरी च नेईं आंदा ना लोग डोगरी दे गानें सुनदे ते एह् जेह्ड़ी ऐ एह् बड़ी चीज जेह्ड़ी ऐ बड़ी जरूरी ऐ के इक जेह्ड़ा डोगरा ऐ उसी अपनी डोगरी उप्पर नाज़ होना चाहिदा सारें कन्नै डोगरी बोलनी चाहिदी ते साढ़ा जेह्ड़ा डोगरी कल्चर ऐ उब्बी बड़ा शैल ऐ इत्थै जेह्ड़े तुसें गाना सुने दा होना खंड मिट्ठे लोक डोगरे जनेही डोगरी मिट्ठी भाशा ऐ उयां ई डोगरी दे डोगरे लोग बी बड़े शैल न एह् अपने कन्नै सारे गी मलाई लैंदे न हून जियां डोगरी डोगरें दी आइडेंटिटी जेह्ड़ी ऐ ओह् डोगरी कोला पता लगदी अगर जेह्ड़ा डोगरा डोगरी बोलगा उ'ऐ सच्चा डोगरा ऐ ते उ'ऐ चीज़ में आक्खना चांह्न्नी कि जेह्ड़ी डोगरी भाशा ऐ इक बड़ी शैल भाशा ऐ एह् जम्मू कश जम्मू दी खास करियै जम्मू दी भाशा ऐ ते एह् जेह्ड़ी ऐ इसी इक इक म्हतव देना चाहिदा कि जे अगर अस नि बोलगे ते कुन्नै बोलना ऐ इद्धर दे लोग शैल सब चीज़ां जम्मू कश्मीर आओ तुस जम्मू दिक्खो शैह्र हैनी ते उनेंगी डोगरी भाशा जेह्ड़ी ऐ ओह् साढ़े जीवन दी बड़ा प्रभाव करदी ऐ जि'यां हून अस घार डोगरी बोलचै जेह्ड़े साढ़े दादे दादियां न उनेंगी हिंदी थोह्ड़ी समझ आंदी ते अज्जकल दे बच्चे डोगरी बोलदे नि हैन ते डोगरी अगर बोलो ते उंदे कन्नै डोगरी बोलनी उंदे कन्नै ते डोगरी गै बोलनी ना अज्जकल दे जेह्ड़े बजुर्ग लोग न बुड्ढे बाड्डे लोग न जेह्ड़े उ'नेंगी बी डोगरी ऐ चाहिदी एह्दे च इज़्ज़त बी बड़ी ऐ सम्मान बी बड़ा ऐ जि'यां हून अगर अहें आक्खना होऐ यू जियां अस अगर अहें यू आखेआ ते यू मतलब तुम ते इयां अस डोगरी च आक्खने तुसें हैनी योउर सी ते तुसें आक्खने अस आओ बैठो केह् करा ने तुस किन्नी मिट्ठी भाशा लगदी इयां ते ताइयें जेह्ड़े हैन डोगरी भाशा जेह्ड़ी इक बड़ा इक इयां पाजिटिव जियां अस आक्खने बड़ा शैल प्रभाव दिन्दी साढ़ी कल्चर ताहीं जि'यां हून कल्चर च डोगरे कल्चर किट्ठे होन किन्नी डोगरी बोलदे ओह् किन्ने सम्मान कन्नै बोलदे हैनी